हैलो नमस्ते म्हाराज अंजी आं जी आं जी समझी लै दा आं जी कठुआ च पैह्लें ते बड़ा बेकार हा म्हाराज पर हून ते अगर हून दे स्हाब कन्नै दिक्खेआ जा ते असें मरम्मत कराई दी नमें पार्क बनाई दित्ते दे उद्धर न्हानै आस्तै नैह्रां नालै सबकुछ त्यार करी दित्ते दे लोग लोग ते इंया आक्खदे मैडम जी दिक्खो अस बी कम्म कराने अग्गुआं पैसा आचै ते लानै जी इंया असें थोह्ड़े पैसा छापने आह्ली मशीन लाई दी ते असें थोह्ड़े पैसा छापनै आह्ली मशीन लाई दी की भला छापदे जाचै ते लांदे जाचै कम्पलेनां म्हाराज एमएलए में ते कम्पलेनां थाह्नूं आवा दियां मेरे कोल आन न लोग ठीक ऐ ठीक ऐ कोई चक्कर निं में लानी आं थोह्ड़े दिन च चक्कर ते बाद च दिक्खनी आं में केह् सिस्टम ऐ केह् नेईं